मधुबनीमे मुख्य फसल अछि धान कुशियार जकरा हमसभ गन्ना कहैत छियै से पहिने होइत छल गहूँम उपजैत छै गहूँमपर बेसी लोक एहिठामक किसान जे छै से खेती करैए कपासक खेती एतय नहि होइए अनाजमे दालि होइत छै जकरा हमसभ मसूर कहैत छियै ओना मसुरी दालिसँ हमसभ ओकरा चिन्हैत छियै तम्बाकूके खेती मधुबनीमे नहि होइत अछि आ सब्जी जे छै सब्जी मतलब तीमन तरकारी एहि ठाममे मार्केट भऽ रहलैए ओकर बजार बनि रहलैए ग्रामीणो क्षेत्रमे एकर किसान खेती करैत छथि एहिठाम मुख्य फसल छै धान आ गहूँम एहिठामक किसान मुख्य रूपसँ धान आ गहूँमक खेती करैत छथि आ ओ जे छै से मौसमी वर्षापर निर्भर करैत छथि चूँकि एहिठामके जे छै से सिंचाइके साधन बहुत उपलब्ध नहि छै सरकारक सिंचाइके मामलामे कोनो व्यवस्था नहि छै तखन अपन जे किसान सिंचाइके निजी व्यवस्था कयने छथि ताहिसँ जतेक खेती कऽ सकैत छथि आ ओहिसँ जतेक लाभ हुनका हेबाक चाहियैन से लाभ नहि भेटैत छैन्ह धानके जे लागत छै ओकर अनुरूप लाभ नहि होइत छै सरकार जे छै से धानके आ गहूँमके मूल्य तय करैत छै जतेक किसानके लागत छै ओहिसँ बेसी जखन हेतै तखन ओकरा फायदा हेतै जे मूल्य तय नहि होइत छै सभसँ पैघ एहिठाम सरकार व्यवस्था केलकैए सरकार व्यवस्था ई केलकै हे जे जतेक किसान छै ओकरासँ धान गहूँम क्रय करतै सरकारी मूल्यपर लेकिन एहिठामक जे बिचौलिया छै से ओकरा सरकारी मूल्य नहि दऽ के अपन ओहिमे लाभ राखिके ओकरा पाइ दैत छै जाहिसँ कि किसान एहिठामक घाटामे रहैए किसान एहिसँ लाभान्वित नहि होइत छै जहाँ तक सब्जी यानि तरकारीके जे खेती होइए से तरकारीके खेती आँशिक होइए बहुत नहि होइए एहि दुआरे जे तरकारीमे लागत बेसी छै पानिके पहिने एहिपर गप्प केलहुँ हेँ जे पानिके जे छै से व्यवस्था नहि छै तऽ पानिके जखन व्यवस्था नहि छै सिंचाइके व्यवस्था नहि छै तऽ ओकर खेती भेनाइ से बहुत आसान नहि छै चूँकि धानक खेती जे होइत छै तऽ धानक खेतीमे मौसमी वर्षा होइत छै कमो पानि भेलै तऽ धानक खेती किछु ने किछु भऽ जाइत छै गहूँमक खेती मुख्य रूपसँ पानिपर आधारित छै जँऽ पानि किसानके व्यवस्था भेलै तालाब सुखा रहलैए पोखरि झाँखरिमे पानि नहि छै नलकूपक व्यवस्था नहि छै सिंचाइके कोनो व्यवस्था नहि छै तऽ गहूँमक खेती जतेक परिश्रम किसान करैत छै से ओकरा लाभ होइत नहि छै एहिठाम सभसँ बेसी जँऽ देखियै तऽ माँग जे छै से गहूमके माँग छै तरकारीके माँग छै लेकिन ओतेक फसले नहि उपजैत छै तम्बाकूके खेती एहिठाम होइते नहि अछि दलहनके खेती दलहनके खेती एहिठाम होइत छै दलहनसँ तात्पर्य अछि जे मसुरी एहिठाम होइत छै से बढ़िआँ उपज होइत छै मसुरीके मूल्यो बढ़िआँ छै तऽ इएहसभ खेती भेल अहाँके एहिठाम गहूँम धान जकरा चावल अपने एहिमे भेलैए धान आ दलहन दालिके खेती होइए से एहिठाम होइत छै